गेलेनाया मानसिफोरनि देहायारि आरो मेलेमाव अनेख रोखोमै बिहोमा होयो गेलेनाया मानसिनि देहाखौ अनेख रोखोमै हेफाजाब होयो जेरै जोंनि देहा सोलेरखौहाय मोजां रोखोमै दोनो खेला गेलेयोबा जोङो जोंनि गाज्रि साननायफोरजोंबो गोजान जायो आरो जोंनि साननायफोराबो मोजां जायो आरो जोङो जे खामानि मावनो सानो बियो मोजाङैनो जायो गेलेनाया जोंनि मोदोम आरो साननाय गोहोखौबो गोख्रोङै दोनो आरो खालामो बेनि थाखायनो जोङो जा एसे हागौमानि दसे समखौ गेलेनो नाजानांगोन मानो होनोब्ला जोङो गावनि मोदोम आरो देहाखौ एसेबाबो जोङो मोजां दोननो नाजानांगोन गावनि मोदोमनिफ्राय एसेबाबो गोलोमदै गहोनांगौ होमबासो मानसिनि देहाया मोजां थायो बिनि थाखायनो जोङो दसे समखौबाबो पास दस मिनिट खौहाय जोङो गेम खेला गेलेनांगौ होमबासो जोंनि देहा सोलेरफोरा गोख्रों जागोन